रुजुनायावथ' गोबां समावनो बर' रावआ गोबां हारिनि रावफोरजों रुजु जायो बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो गोबां समजों लोगोसे गोबां माखासे दावराव दावसिबो जाबोबाय आरो माखासे ओ नासय जाबोबायबो बेफोर समाव बर' रावआ गोदो राजाफोर थानाय समाव बर' रावआ गोदो जोबोद बाहायजायोमोन नाथाय समजों लोगोसे गोबां नासय जानायनि लामाजों फैनानै गोबां गुबुन हारिनि नाख्रेबनायाव समाव गोमालांनो हमदोंमोन नाथाय आथिखालाव बर' रावखौबो गुबुन रावफोर बायदि जेरै एसामिस आसामनि राव एसामिस आरो हादरनिनो राव हिन्दी बेफोरजों रुजुनानै नायोब्ला बर' रावखौबो समाव खनला खनला जायगायाव गोबां जौगानायखौ नुनो मोनो नाथाय गोबां जायगायाव जौगानायखौ नुनो मोननाय जायाखै आसा खालामो उनफोराव बर' रावआ गोबां जायगायाव बयजोंबो मिथिजायो मानोना मोनसे रावखौ बुजिनाया बुजिनो हायाब्ला एबा मोनसे रावखौ गुबुना बुजियाब्ला माब्लाबा हान्थिनाय एबा माबेयावबा थांनाय समाव गोबां जेंनाया नुजाथियो रावफोरखौ लानानै रावनि बुजिनाय बुजियैखौ लानानै बेनिखायनो माब्लाबाफोर मानिबाफोर जायोब्ला रावआवबो गोबाङानो थालाङो नाथाय आथिखालाव बर' रावआ असमिया आरो सान्थालिफोरबायदि रावनि रुजुनायाव बर'खौबो गोबां जौगानायनि लामायाव नुबोनो नुहुरनो मोन्दों आरो गोबां फसंथानफोरावबो बर' रावखौ लिरनाय नुनो मोन्दों हादराव हादरनि दाइनथि सिरियाव सोजानाय हिसाबै बर' रावआ सिगांनिफ्रायनो जौगानो नांगौमोन नाथाय नांगौ समाव जौगानो हायासै अब्लाबो लासैनो जौगालां जौगाबोगासिनो आरो उनाव जौगालांबाय थागोनखौ मिजिं थिबाय